जखन आदमी अपन गाछी रोपैत छै तऽ ओकर जहन फल होइत छै तऽ ओ देखिके जे छै से मन जे छै से बड गदगद तऽ भए जाइत छै एकर अलावा जे छै से चूँकि पहिनेके लोक जे रोपने छलैया गाछ सब तऽ एकर फल तऽ हमसब खेलहुँ आओर आब जे वृक्ष सब हमसब रोपलहुँ तऽ हमहुँ खायब एकर आबै बाला पीढ़ी जे छै से सेहो एहि फलके आनन्द उठायत तऽ अपन फलके गाछ ई सबमे जादा लगेना से पर्यावरण तऽ सुरक्षा हेबेके पड़ैया पर्यावरण तऽ बढ़िआँ हेबे करैत छै एहि लेल जे छै से आदमीके जरूर जे छै से ई सब लगाबेके चाही ई हइ कि एहि से जे हइ सतत विकास होइत छै आओर आगाँ बाला जेनरेशनके सेहो जे छै से फल फूल भेटैत रहैत छै